गल्ल कीती जाए साढ़े जम्मू कश्मीर दी जम्मू कश्मीर च महाराज मेजर पार्टियां न एन सी होई बी जे पी होई कांग्रेस होई जिंदा मतलब कि अस्तिव अस्तिव कोई जदूं दा साढ़ा देश अजाद होए दा ते जम्मू कश्मीर भारत संंग कन्नै जुड़े दा ठीक ऐ एन सी दी गल्ल कीती जाए ते शेख अब्दुल्ल साह्ब हे जेह्ड़े के नांऽ फरू अब्दुल्ला हुंदे प्यो हे उ'नें मतलब कि आखदे लोक आखदे कि बड़े कम्म कीते दे महाराज बड़ा किश कीते दा बड़ा किश कीते दा उ'नें स्टेट ताईं बड़ा किश कीते दा ते बेचारे कश्मीरी गै उ'नेंगी गालीं कड्ढदे कि पूरा नास गै उ'नें कीते दा कश्मीर दा जिसी अस एन सी पार्टी आखने होन्ने ठीक ऐ एन सी मतलब कि इन्नै सरकार च रेह् कोई ऐह्में खैह्मे बंदे निं रेह् एह् सैंट्रल मिनिस्टर रेह् चीफ मिनिस्टर रेह् केह् नांऽ साढ़े प्यारे शैहजादे गल्ल कीती जाए फरूक अब्दुल्ला साह्ब हुंदी उं'दी ते कोई गल्ल गै निं मतलब कि सोची सकदा कि केड्डे बड्डे ओह् शूरवीर न उ'नें मतलब कि बाह्रें जाइयै ब्याह् कीते ऐशो अराम कीते ते अगर गल्ल कीती जाए साढ़े प्रदेश दे कम्मै दी ते होर ते होर उ'नें खेल दा जेह्ड़ा ऐसोसिएशन ही जे के सी ओह्दे घोटाले कम से कम बी मतलब कि अगर उप्परा सौ रपेआ औंदा हा ते पचानुऐ रपेऽ फरूक उब्दुला साह्ब हुंदे कोल चली जंदे हे ते साढ़े बच्चें खेलना कुत्थां कुत्थै इंटरनैशनल लैवल धोड़ी पुज्जना ते कु'त्थै ओलंपिक्स खेलने उ'नें खेलना हा उ'यै केह् नांऽ अपने ग्राएं चली जाओ ते तलाएं च छालां मारो ते उत्थै खेलो एह् साढ़ी मतलब घोटाले बाज पार्टी जेह्ड़ी एन सी दी गल्ल कीती जाए ओह्दे बाद च साढ़ा आंदे न पैंथर्स पार्टी जेह्ड़ी जम्मू रीजन दी बड़ी पापुलर पार्टी रेही नब्बै दे बाद च केह् नांऽ प्रोफेसर भीम सिंह होरें इं'दा ओह् कीता हा पार्टी बनाई ही ते ओह्दे बाद च मतलब कि इं'दे भतीजे भांजे हर्षदेव बगैरा होरें पार्टी गी अग्गें लीड कीता इं'दे कोल बी लीडरशिप थोह्ड़े चिर आई गेइयां मतलब कि मिनिस्टर बी द'ऊं त्रै साल रेह् कम्म बी कराए मगर जेल्लै गल्ल कीती जाए कि मोदी वेव आई ते मोदी वेव ने मतलब कि इं'दा माइंड च पता निं केह् करी ओड़ेआ कि इ'नें इं'दा बोल चाल लोकें कन्नै मेल मलाप दा तौर तरीका गै बदली गेआ ते मोदी लैह्र ने इ'नेंगी इक बारी गी थोह्ड़ा झटका बी देई ओड़ेआ ते अदूं दा एह् मतलब कि साईड लाइन गै न ते इं'दा कोई मतलब कि अग्गें ना कोई बैकग्राउंड बना दी ते ना गै कोई मतलब कि इं'दी गल्ल कीती जाए कि इं'दा कोई बड्डा कोई लैंडस्केप रेह्दा होऐ जम्मू कश्मीर च ओह् बिलकुल बी निं रेह्दा ते मतलब कि इं'दी अज्ज केह् नांऽ ओह् स्थिति दी ऐ कि एह् इक दो सीट कट्टने लायक बी निं रेह्दे ठीक ऐ पब्लिक इं'दे कन्नै बिलकुल निं क्योंकि इ'नें जेल्लै अपने एह् गौरमेंट च रेह् हे ते इ'नें केह् नांऽ इं'दे जैंट होंदे रेह् पार्टिकुलर जैंट होंदे रेह् महाराज फलाने ग्राएं च रग्बीर सिंह ऐ फलाने ग्राएं च चमेल सिंह ऐ ओह् महाराज ओह् न ते बाकी आह्ले कोई फलाना चमेल सिंह ते रग्बीर सिंह दे बगैर कोई दूए ग्राएं जंदा हा ते उसी महाराज बाह्रै गी कड्डी ओड़दे हे कि तूं ऐ कौन ऐ ओह्दे कन्नै गल्ल कर उसी भेज ओह् उसी लेइयै आ मतलब कि जैंट दा औना ते जाना इं'दे दौर च जरूरी हा ओह्दे बगैर कम्म निं होई सकदा हा आम जनता दा उस टाइम इं'दी ओह् सोच ही ते हून एह् लोकें ताईं लोकें कोला वोटिंग दस्सा दे ते लोक बड़े होशयार होई चुके दे अज्जकल मोदी लैह्र कुछ ज्यादा गै ते बी जे पी दी गल्ल कीती जाए ते बी जे पी मतलब कि इक राश्ट्री दल ऐ रूलिंग गौरमैंट ऐ अस्सी ते एह्दा पैह्ले साढ़े इत्थै कुछ बी निं हा इक दो लीडर गी छड्डियै मगर हून इ'नें अपनी शैल बैकग्राउंड बनाई दी मतलब कि सरपैंच पैंच कोला लेइयै डी डी सी एम एल सी जे वो सब इं'दे गै न मगर अगर गल्ल कीती जाए कि इ'नें स्थान्नी कम्म केह् कीता अगर देश दी गल्ल कीती देश दा इ'नें बड़ा कुछ कीता ओह् मन्नने जोगी गल्ल ऐ मगर स्थानीय कम्म केह् कीता सारें कोला बड्डी गल्ल एह् ऐ कि त्रै सौ स्हत्तर ही त्रै सौ स्हत्तर थर्टी फाइव ए दी गल्ल कीती जाए ते ओह् त्रोड़ी ते छोड़ी इ'नें बड़े अराम कन्नै मगर त्रोड़ेआ केह् ओह्दा ना ते उसी मतलब कि त्रोड़ेआ ना उसी कोई रक्खेआ अगर त्रोड़ना गै हा जो बी ऐ हा ते कोई नमां रूल बी होंदा जियां मतलब कि हिमाचल ऐ तमिलनाडु ऐ उत्थै गल्ल कीती जाए ते केह् नांऽ उं'दे बक्खरे कनून मतलब कि उंं'दी स्टेट च बक्खरे कनून न जेह्ड़े मतलब कि उ'नेंगी अलग रिप्रजेंटेशन दिंदे उं'दे जेह्ड़े उं'दे प्रदेश दे जेह्ड़े नागरक न जि'यां मतलब कि हिमाचली होई गे ते उ'नेंगी थ्री सैवेंटी वन मिले दा थ्री सैवेंटी वन ए मिले दा तमिलनाडु गी बगैरा हिमाचल महाराश्ट्रा मतलब कि उत्थें आनियै लोक अगर गल्ल कीती जाए कि हून महाराज जम्मू कश्मीर ऐ ते तमिलनाडु ऐ हिमाचल ऐ ते जे अगर चुब्बी दा निं इत्थै रौहा दा इत्थै आनियै जमीन खरीदा दा ते फ्ही गल्ल बात इ'यां होंदी कि परिवार च बी इ'यां गै चलदा रौह्ना चाहिदा अगर बड्डा पुत्तर ऐ निक्का पुत्तर ऐ ते ओह् भैन चौद सारें दी जगह जमीन आनियै हड़पै उत्थै जाइयै र'वै एह् गल्लां होंदियां पोलिटिकल पार्टियां अज्जै दे च मतलब जेह्ड़ी साढ़ा दौर ऐ साढ़े देश दा साढ़े समाज दा इं'दे मतलब कि ऐथिक अलग होने चाहिदे हे मगर इं'दे ऐथिक बक्खरे गै निं खाल्ली कि धर्मै दे नांऽ उप्पर इ'नें वोट लैने खाल्ली इ'नें प्रोपे गंडे चलाने महाराज फलानी पार्टी ने इ'यां कीता एह् कीता वो कीता फलानी पार्टी ने ओह् करी ओड़ेआ अपोजिशन च होगे ते रूलिंग पार्टी गालीं कड्ढदे रौह्ने जेल्लै आपोजिशन च गै रूलिंग च गै आपोजिशन दी सनांदे रौह्ना कि अपोजिशन इ'यां करा दी असेंगी कम्म निं कर देआ दी फलान करा दी जे करा दी वो करा दी बाकी इं'दे कोल कोई लज्ज गै निं ऐ कि ग्लोबल वार्मिंग होआ दी पेड़ पौधे न जेह्ड़े उं'दी संख्या घट्ट होआ दी ओह्दे उप्पर कोई मतलब कि पेड़ पौधे लगाए जान जां मतलब कि ओह्कड़ी कोई रणनीतियां बनाई जान कानून इं'दे मरद न गै औंदे रौंह्दे महाराज एम एस पी जे वो जेह्दे कन्नै मतलब कि पूरी देश गी आर्थिक व्यवस्था उप्पर गै सोआल उठदे जंदे इ'यां हून सारें कोला बड्डी गल्ल औंदी कि सैंट्रल गौरमैंट ने केह् नांऽ रूल आंदेआ किसानें उप्पर मन्नने आं कि किसान केह्दे आस्तै स्ट्राईक करा दे कि होई सकदा कि तुस इक पूरा प्रदेश गै इक मतलब कि दो ढाई करोड़ दी जनसंख्या गै इक्कै पार्टी दे आखने उप्पर गै प्रदर्शन करना शुरू करी ओड़ै जेह्ड़ी बड़ी बड्डी सोचने आह्ली गल्ल ऐ ते बाकी सोशल मीडिया इं'दे इन्ने ऐक्टिव न कि उ'नेंगी ते मतलब कि टिप टाप सखाए दा गेदा कि खाल्ली पार्टी समर्थन च बोलना ते बाकी चाहे कोई बी लब्भी जा अपना प्योऽ बी लब्भी जा ते उसी बी गालीं देई ओड़नियां सोशल मीडिया अजेंट जेह्ड़े इं'दे इन्ने खतरनाक न ओह् मतलब कि कुछ बी करी सकदे साढ़ा मतलब कि अगर गल्ल कीती जाए हून तुस कनेडा च चली जाओ यू एस ए चली जाओ जां फिर आस्ट्रेलिया चली जाओ उत्थै पोलक्टिस होंदी किस चीज दी पोलक्टिस होंदी उत्थै मतलब कि डिवल्पमेंट दियां गल्लां होंदियां कि फलाने बंदे ने इस ग्रांऽ च इन्ना कम्म नेईं कराया हा ते में आनियै इस इन्ना कन्न कम्म करागा ते एह् मतलब कि एह् स्कीम नेईं आई ही ते में एह् स्कीम आह्नगा मगर साढ़े ते इत्थै बक्खरा गै ट्रैंड चली पेदा महाराज केह् नांऽ ओह् फलानी पार्टी महाराज उन्नै उस बंदे ने अज्जै कोला दो साल पैह्लें इ'यां बोलेआ हा ते ओह् महाराज साढ़े धर्म दे खलाफ ऐ ते हून महाराज अस इ'यां गै करा ने असें एह् कीता जे कीता वो कीता असें फलाना मंदर बनाई ओड़ेआ मतलब कि राम मंदर बी जे पी ने बनाई ओड़ेआ ते सुप्रीम कोर्ट दा कोई लैन देना गै निं ऐ ओह्दे च उन्न मतलब कि कोई कीता गै न उन्नै कोई हाजरी निं कीती जे निं कीती बस असें बी जे पी गी वोट पाया ते बी जे पी ने असें गी राम मंदर बनाई देई ओड़ेआ ते लोकें पैसे पाए गै निं लोकें कुतै फंड कीता सारे बी जे पी दी पार्टी ते फंड चा राम मंदर बनेआ ते हून महाराज ओह् राम लाएं हे हम उनको लाए गें एह् साढ़े मतलब कि समाज दे लाजिक न ते एह् इं'दे पार्टियें दे जेह्ड़े जेैंट न उं'दे लाजिक न बाकी आम जनता दी गल्ल कीती जा ते ओह् पैह्ले बेचारा अगर दस्सें ज्हारें कन्नै गुजारा करा दा ऐ ते ओह्दी आमदनी गी अट्ठ ज्हार रपेआ करी ओड़ी दी जां मतलब कि ओह्दे जोगे बी नी छोड़दा उसी कि ओह्दे कोल अट्ठ ज्हार रपेऽ होई पाह्ग एह् बड्डी बड्डी जेह्ड़ी मतलब कि मेजर गल्लां न आने आह्ले समें च मतलब कि साढ़ा युवा ऐ जेह्ड़ा ठारां कोला लेइयै सट्ठ पैंह्ठ दी उमर च एह्दी जनसख्यां बड़ी ज्यादा ऐ साढ़े देश च मतलब सट्ठ पैंह्ठ परसैंट जेह्ड़ी ऐ जनता ऐ ओह् ठारां तू पैंह्ठ बिच्च बिच्च ऐ आने आह्लें समें च मतलब कि इन्ना सफर करना साढ़े युवा न साढ़े मतलब कि अधेड़ वर्ग न जेह्दे कन्नै उं'दी बजह् एह् निं ऐ कि साढ़ी पापुलेशन दिनो दिन बधी जा दी पापुलेशन ते आटोमैटिक गल्ल ही कि ओह् बधनी गै बधनी ही ओह्दी बजह् एह् ऐ कि जेह्ड़े साढ़े पोलिटिकल पार्टियां न उंं'दी मतलब कि तौर तरीके रूढ़िवादी वोट लैने दे तरीके रूढ़िवादी लेकिन उं'दे ट्रैंड जेह्ड़े हैन ओह् मतलब कि लोकें दे खून चूसने आह्ले न जेह्ड़ी बड़ी बड्डी गल्ल ऐ कोई निक्की मुट्टी गल्ल निं ऐ कि इ'नें साढ़े आस्तै बड़ा गै ज्यादा किश कम्म करी ओड़े दा कोई कम्म निं कीते दा इ'नें मतलब कि त्रीह् पैंती साल ओह् रेह् दस पंदरां साल एह् रेह् इ'नें मतलब कि उ'यै ऐ कि पैसे इं'दे फंड रोजो रोज़ बड़ी जा दे इंदा मतलब कि जो बी ऐ जिन्ना बी ऐ इं'दे गै फंड बधी जा दे जेह्ड़ा पैह्लें सौ करोड़ रखदा अज्ज ओह् दस बारां ज्हार करोड़ होल्ड करदा चाहे ओह् एम पी होग चाहे एम एल ए होग चाहे जो बी बंदा होग उ'नें मतलब कि तगड़े तगड़े इ'यां मतलब कि हाल बनाइयै रक्खे दे तुस जाओ फलानी जगह् माल कोह्दा महाराज एह् एम पी फलाने उं'दा अच्छा जी एह् साढ़े एम पी होर न इं'दी जगह् महाराज कुत्थै मजोरम च इ'नें महाराज इन्ने हैक्टर इं'दी जगह ओह् लेई कु'त्थूं कि'यां लेई कोई पता निं कि घोटाले दी गल्ल कीती जाए ते कोई निक्के मुट्टे निं बड़े गै बड्डे बड्डे न इं'दे मतलब कि इक बच्चा शैल मतलब कि पढ़ाई करग दसमीं च उन्नै शैल नंबर लैने बाह्रमीं शैल नंबर लैने त्रै साल ग्रैजुएशन चार साल ग्रैजुएशन करियै उन्नै दो साल प्रिपरेशन करनी फ्ही सब इंस्पैक्टर दा पेपर देना ते ओह् महाराज पेपर गै कैंसल होई जाना किस गल्ला महाराज ओह्दे च पेपर घोटाला होए दा ते ओह् घोटाला घोटाले दी अगर गल्ल कीती जा त ते ओह् कोई निक्के मुट्टे बंदे ने निं कराए दा साढ़े मतलब कि बड्डे बड्डे जेह्ड़े साढ़े नुमायंदे इ'नें जि'नेंगी असें चार चार बारी वोट पाए दे